हाल ही में मैंने दस दिनों के अंदर एक इस्टोव खरीदा वह इस्टोव बहुत ही अच्छा था बहुत ही मुलायम था और वो केरोसिन के साथ जल्दी से संपर्क में आ जाता है अधिकतर इ स्टॉबों की शिकायत होती है कि वो एक बार में केरोसिन के साथ संपर्क में नहीं आता और उसे दबाने में भी बहुत ताकत का प्रयोग करना पड़ता है लेकिन ऐसी शिकायत इस इस्टॉप से नहीं है इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है और ये हमारे घर वालों को भी पसंद आया और यह इस्टोव बहुत ही अच्छा है ये एक बार में ही केरोसिन के साथ संपर्क में आ जाता है यह इस्टोव बहुत ही अच्छा है दिखने में भी अच्छा है और इस्टॉबों की बजाय ये बहुत ही अच्छा है और मुझे बहुत अच्छा लगा